हमारे भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के सिपाही भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद बटुकेश्वर दास और नेताजी सुभाषचंद्र बोस महात्मा गाँधी जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश के स्वतंत्रता आन्दोलन के महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी और नेता हैं जो कि हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत बार सहयोग किए लड़े कुर्बानियाँ दी जिससे मेरा देश मुगलों से अंग्रेजों से आज़ाद हुआ और महारानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते जान गँवा दी अपने देश की इज्जत अपनी इज्जत अपने राज्य की इज्जत बचाने के लिए कुर्बान हो गई हमारे देश में अनेक घटना हुई जैसे काकोरी कांड जलियाँवाला बाग हत्याकांड और अनेक प्रकार घटना हुई जिसमें जलियाँवाला बाग और काकोरी कांड हमारे लिए सबसे बड़ी बड़ी घटना है जिसमें कि बहुत से लोगों ने अपनी जान गँवा दी उनको ज़िन्दा जलाया गया और कुछ लोग को गोली मार दी गई उसमें बहुत लोग शहीद हुए और जैसे हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त नेता मेरे प्रिय नेता माननीय सुभाषचंद्र बोस जी उन्होंने ये सब देख कर अपनी एक टीम बनाई जिसका नाम रखा आज़ाद हिन्द फ़ौज जिसमें कि बहुत से नवयुवक उनके साथ मिलकर मिलकर इसमें भाग चढ़ बढ़ कर भाग ली और हमारे देश को आज़ाद कराने में उनके सहायता की जिससे और उन सैनिकों के मदद से अंग्रेजों के ऊपर एक बार नहीं कई बार आक्रमण करके उनके खजाने लूटकर उनके तोपखाने लूटकर उनको विवश कर दिया वो इतना विवश हो गए कि वो अंततः भागने पर मज़बूर हुए जिससे कि वो उनके नाक में दम कर दिए नेताजी ने और हमारे अहिंसा के पुजारी माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू शिवाजी छत्रपति शिवाजी बाल गंगाधर तिलक अनेक प्रकार के नेता हैं जो हमारे देश के आन्दोलन के बारे में लड़े उसी तरह से इस भ्रष्टाचार से लड़ रहे मेरे उत्तरप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बाबा बुलडोज़र माननीय आदित्यनाथ योगी जी हैं जो कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसको समाप्त करने की कसम खा ली है जिससे कि आने वाले समय में बहन बेटियों का कोई हत्या बलात्कार ना कर सके